اتر پردیش میں آنے والی کئی کھٹینائیاں ہیں جو شکشا پراپت کرنے سے روکتی ہیں ہم کو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مہنگی بکس نہیں خرید پاتے پرائیوٹ اسکولس کے بکس بہت مہنگی ملتی ہیں اور اتر پردیش میں بہت دور دور اسکول ہیں بچے وہاں نہیں جا پاتے ہیں کرایہ نہیں لگا پاتے ہیں اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اس کی فیس کا خرچہ اس کی ڈریس کا خرچہ اس کی پین پنسل ربر کاپی کتابوں کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے ہیں تو ایسے بہت سی پریشانیاں ہمیں شکشا تعلیم حاصل کرنے میں آتی ہیں اور یہ پریشانی سب سے زیادہ ہے کئی بچے بکس نہیں خرید پاتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جس بک کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بک وہ ٹائم پر نہیں خرید پاتے جس وجہ سے کئی بار وہ فیل ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی ان کو گلو غلط ثابت کرتا ہے کہ فیل ہو گئے وہ